मैं जब एट्थ क्लास में पढ़ती थी तो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी वो महाभारत की पेंटिंग थी और मैं उस समय में पेंटिंग सीखने भी जाती थी सर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते पर मेरी उम्र को देखते हुए उन्होंने मुझे महाभारत की पेंटिंग बताई पर मैंने उसको भी बहुत अच्छी बनाई उसको मोतियों से सजाया वो सर के निर्देशन में वो बहुत सुंदर बनी उसके बाद जब वो बन गई तो मेरे मम्मी पापा को भी बहुत अच्छी लगी मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको भी बहुत पसंद आई और उन लोगों ने बहुत तारीफ करी सभी लोगों को यह लगता था कि मैंने इतनी छोटी उम्र में इतनी सुंदर पेंटिंग बना ली तो मैं आगे और भी पता नहीं कितनी कितनी सुंदर पेंटिंग्स बना लूँगी ये सब हम लोगों ने सोचा पर वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे कि तुम बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना सकती हो तो इस प्रतिभा के बारे में सभी लोग बहुत अच्छा बोलते थे और मेरे को हमेशा बहुत अच्छा फीडबैक मिला मुझे भी बड़ी खुशी होती थी कि मैंने छोटी सी उम्र में पेंटिंग की और जो मेरी रुचि थी उसमें मैंने कामयाबी पाई और मुझे बहुत अच्छा लगा तो अच्छी पेंटिंग्स बनाई है मैंने